हमरो सबके जे जाइ छियै जे छै हॉस्पिटल हॉस्पिटलमे जे छै ठीक ढङ्गसँ जे छै व्यवहार नहि भए रहल छै आओर वहाँपर दवाके लिए भी खड़ा रहय छियै वहाँ पर जे छै जे छै नहि मिल रहल छै आओर आओर आदमीके ठीक तरहसँ जे छै डॉक्टरो सब इलाज नहि करय छै नम्बरमे लागल रहू कभी यहाँ कभी तऽ वहाँ जाउ तब सही तरहसँ जे छै दवा अर नहि मिलय छै कहींपर ब्लॉकमे जाउ ब्लॉकमे भी जे छै कोइ कामसँ अञ्चलमे अञ्चलोमे जे छै आज काम नहीं होगा कल होगा अइ तरहसँ जे छै परेशानी आदमीके होइत रहय छै परेशानी होइके बावजूद भी कामके लटकाइके रखय छै एक साल भए जाइ छै तबो जे छै काम नहि भए रहल छै आदमी जनता जे छै परेशान भऽ कऽ की केतनो वहाँपर जाइ छै तऽ कभी कर्मचारी कभी ओ किरानी जे कोइ भी जे छै करयके लिये नहि चाहय छै